نقل و حمل اور سفر کے اختیارات تک رسائی نے معیار زندگی پر کئی طرح سے مثبت اثرات مرتب کیے ہیں یہ اثرات چند اثرات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں وقت کی بچت بہتر ٹرانسپورٹ سسٹمس جیسے میٹرو ریل تیز رفتار ٹرینیں اور بہتر سڑکوں نے سفر کے وقت کو کم کر دیا ہے سہولت اور آرام نئی بسیں ٹرینیں اور ہوائی جہاز زیادہ آرام دہ اور سہولت فراہم کرنے والے بن چکے ہیں بہتر نقل و حمل سے کاروباری مواقع میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کو بہتر روزگار کے مواقع ملے ہیں الیکٹرک گاڑیوں اور بائ بلڈ گاڑیوں نے ماحول میں مثبت اثرات مرتب کیے ہیں ہم نقل و حمل کے کچھ نئے طریقے جو پہلے موجود نہیں تھے شامل کیے گئے ہیں الیکٹرک کاریں اور بسیں جن میں سفر اخراج ہوتا ہے اوبر کریم اور بائک شیئرنگ سروسز نے سفر کو مزید آسان بنا دیا ہے تیز رفتار ٹرینیں جو کم وقت میں لمبے فاصلے طے کرتی ہیں ڈرونس کے ذریعے چیکرز کی تیز تر ڈلیوری یہ تمام نئے طریقے نقل و حمل کو زیادہ مؤثر سستا اور ماحول دوست بنا رہے ہیں